ऐं कंहिंखे रसोई कंहिंखे भाॼी न करणु ईंदी आहे त हिक ॿिए खां पुछंदा आहियूं त ईअं शइ हिन में ठहे थी ईअं शइ हिन में ठहे थी हिन करे भाॼियूं ॿई हिक ॿिए जे सलाह सां सुठियूं थींदियूं आहिनि ऐं मज़ो बि ईंदो आहे ऐं खिलंदा बि आहियूं